भारतके इतिहास बहुत गौरवशाली छै जे भरतके नाम पर राखल गेल आ भरत बहुत ही वीर राजा छलाह ओ बचपनमे ही सिंहके मुँहमे हाथ दए कऽ हुनकर दाँत गनैत छलाह

देशके आकार सिंह पर सवार हाथमे ध्वज लेने भगवतीके आकार छै आ पँद्रह अगस्तकेॅं जे वाजपेयीजीक भाषण लाल क़िलासॅं सुनलहुॅं रहय ओ कहियो नहि बिसरि सकै छी हँ आर स्वतंत्रता आंदोलनक बात करै छी अहाँ स्वतंत्रता आंदोलनमे तऽ एकसे एक नेता छलाह हँ लाल लाजपत रॉय सरदार बल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह कतेकके नाम लेब नाम तऽ ख़तम होयवला यऽ नहि हमहि अपन बातक खतम करी